पोंडा पुलीस स्टेशन हय सांगात गूड मॉनींग सांगात किदें जालें ना परत सांगात कितें जालें हय सांगात किरें जालें तुमचें तुमचें कितें वळखीचें बी तें ह आ आनी तुवें कॉल बी कितें रॅकॉडींग करून घेतला हय रॅकॉड कर पण ती नम्राचेर बीन क नंबर नंबर आसा पळय ताजी कंप्लेन आमचे कडेन पयली रॅजिस्टर कर हय पण टुमकां कंप्लेन रॅजिस्टर करचीच पडटली ना ना ना तशें कांय आश्शें ना तुमी कित्याक भियाता बेश्टी भियो नाका तुमी तुमी कंप्लेन रॅजिस्टर करा मागीर आमी पळयता कितें करपाचें तें हय पळय हें असलें सांगपाकूत जाय घरा कित्या आतां हे असले सगळे क्रायम्स जे आसा पय थ्रॅटणींग बेन ते खूब वाळ्ळेले आसा सो हें तुमी जेन्ना पळय फुडें येता आमच्या कडेन तेन्नाच आमकां कळटा न्हू तुमी जर घरात कडेन रावलीं भंय दिसता यें हिसता करून जाल्या आमकां कशें कळट्लें तें हय हय येया तुमी हा बरें बरें येया तुमी आ बरें